जॾहिं मुंहिंजी तबीअत ठीकु न रहंदी आहे त मां वधीक कुझु ध्यानु न ॾी ॾेई सघंदी आहियां ड्रॉइंग ठाहिण में घर जा कम बि हूंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं थकान बि थी वेंदी आहे तबीअत न ठीकु हूंदी आहे त ड्रॉइंग न ठाहे सघंदी आहियां कॾहिं मनु त इलाही कंदो आहे लेकिन टाइम जे करे या कॾहिं तबीअत या कोई अची वियो या क या काॾे वञिणो पियो त इन करे कॾहिं टाइम न मिली सघंदो आहे लेकिन कोशिशि कंदी आहियां की रोज़ु कुझु न कुझु थोरो टाइम कढी करे ड्रॉइंग ठाहियां त उन में बि इंट्रेस्ट लॻंदो आहे या काथे ॾिसंदी आहियां जीअं यूट्यूब में ॾिसंदी आहियां या फेसबुक ते काथे सुठे सुठे म माण्हू मधुबनी पेंटिंग्स ठाहिनि था त ॾिसी करे मनु कंदो आहे की हा इहे बि ठाहियां इहे बि ठाहियां मुंहिंजी फ्रेंड आहे हिकिड़ी उहा ॾाढा सुठा मधुबनी पेंटिंग ठाहींदी आहे पूरे कव सूट में तरह तरह जी डिज़ाइन ठाहींदी आहे लेकिन एतिरो टाइम मिली न सघंदो आहे की मां बि ठाहियां मनु त इलाही कंदो आहे लेकिन कॾहिं कॾहिं मतिलबु मनु टाइम निकारे करे ठाहींदी रहंदी आहियां कुझु न कुझु कंदी रहंदी आहियां पेंटिंग ठाहींदी रहंदी आहियां ईअं टाइम बि पास थी वेंदो आहे और शौक़ बि पूरो थी वेंदो आहे इन करे इंट्रेस्ट त इलाही आहे कॾहिं कॾहिं टाइम न मिलंदो आहे त न बि करे सघंदी आहियां